जी नमस्ते सर जी आप लैपटॉप से बात कर रहे हैं मैं जी मैडम जी मुझे ना लैपटॉप खरीदना था साठ हज़ार तक का अच्छा अच्छा और हार्ड डिस्क वगैरह तो सिन्गल रहेगा या फ़िर डबल इसमें ठीक और जी जी सर मैम जी और कुछ अगर आप बता सकते हो ओर कुछ ऑफर में हो तो अच्छा जी जी जी और मतलब कुछ और कुछ नहीं लाना है ना और आप एड्रेस थोड़ा बता सकते हो क्या मेरको

अच्छा और यह शॉप कब तक खुली रहेगी ठीक है ठीक है जी जी जी जी जी जी जी